बर' रावा जोंनि ओनसोलाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव बयजोंबो मिथिजानाय आरो जोंनि रावफ्रा दोनै गोजौ थाखोआव दावगालांनो हमबाय आरो जोंनि रावफोरखौ दोनैहाय गोबां जायगाफ्राव बुजियो मिथियो आरो रायलायनाय जायो गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो बर'जों बांलाजों सोमोन्दो दं होनोब्ला जों बुंनो हायोदि गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आजै आजौफोरा बर' रावजोंहाय गोबां सोलोंथायफोरखौ लानो हायाखै जायनि थाखाय बिथांमोनहा बांला रावजोंहाय गाव गावनि सोलोंथायखौ लानो गोनां जादों बेबायदियैनो बर' आरो बांलाजों सोमोन्दोआ थाबाय थानाय जादों